मांजे जीवन जो सब खां जैंखे चएजे कि खुशी जो पल रहियो ॿ हज़ार सत में असां वियासीं पचमढ़ी ऐं पचमढ़ीअ में उते सूर्यास्त ॾिठो होसी सभिनी मिली करे हितां अठेतालीह ॼणा वियासीं ऐं मुंहिंजो कॉलेज हुओ जंहिंमें अठेतालीह स्टूडेंट हलिया हुआ गॾु त उहो मोमेंट कॾी विसिरंदो न आहे उतां सूर्योदय लॻंदो आहे ॾाढो पास आहे ऐं उओ नज़ारो ॾाढो ई मनमोहक हुओ त इहो जीवन में हिकु महत्वपूर्ण पल हुयो सभिनी सां गॾु हुजणु मौज करणु ऐं सन ॿ हजार सत में लॻभॻि माजी उमिरि ईअं ॿटीह साल टेटीह साल हूंदी त उहे इपो यादिगारु पल रहियो आहे मुंहिंजे जीवन जो ॾाढो हरिओम